میں اپنے کردار کو کیسے تیار کرتا ہوں اگر ہم اپنے کردار کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں سے تمیز سے بات کریں اور ان کی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور عزت کے ساتھ ان کو پیش آنا اور ان کو ہدیہ کرتے رہنا اگر ہم کو اپنا کردار لوگوں کی نظر میں اچھا بنانا ہے تو ہم ان کے ساتھ سب اچھے سے بات کرنا سیکھنا پڑے گا اگر ہم ان سے اچھے سے بات کرتے ہیں یا ان کی باتوں کو سنتے ہیں یا ان کے درد کو ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارا کردار اچھا بن جاتا ہے ہم لوگوں سے اچھے اخلاق کے ذریعے اپنا کردار اچھا بنا سکتے ہیں